हाँ जी हेलो बिजली विभाग से बोल रहें आप मैम मुझे ना मेरे इलाके में है ना बारिश के कारण बोहोत टाइम से बिजली चली गई है तो बिजली कब तक आ जाएँगी सुबह नौ बजे से गई है और अब तीन बजने वाले हैं अभी अभी तक लाइट नहीं आई जी मैम हमारे हमारे पूरे एरिया में ही नहीं है मैम पता नहीं मैम आपको चेक करने के बाद पता चलेगा

मैम यह बार बार लाइट क्यों चली जाती है बहुत परेशानी होती है कोई कारण इसका तो मैम यह कब तक सुधर जाएँगे बायर बायरिंग का काम क्योंकि बार बार दिक्कत भी आती है ठीक है मैम तो यह बारिश में क्यों दिक्कत जाती है तो मैम कौन आएगा देख देखने के लिए कौन आएगा बिजली सुधारने के लिए ठीक है मैम मैम जल्द से जल्द बिजली हमारी यह एल आइ जी काॅलोनी है न उस एरिया में ठीक है मैम ठीक है ठीक है मैम